जी हा अगरि मां टैक्नोलॉजी जे बारे में सिखाइण जी अगरि ॻाल्हि कया या उनजे अध्यन जी कॾहिं ॻाल्हि कया त उहो असांजे देश लाइ हिकिड़ो ॾाढो बुनयादी विषय आहे हिन विषय में अगरि सरकार जी मां ॻाल्हि कया त अगरि कुझु बि नई टैक्नोलॉजी या पुराणी टैक्नोलॉजी में कुझु नयो अपडेट या कुझु अचे थो त सरकार खे मीडिया द्वारा या जेको बि टैक्नोलॉजी जी जेको प्रोड्यूसर आहे जे टैक्नोलॉजी ठई आहे या उनमें कुझु अपडेट कयो आहे त हुन विषय में मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया इंटरनेट जे माध्यम द्वारा आम जनता खे हमेशह जानकारी ॾेअणी ई ॾेअणी खपे छाकाणि त अगरि नई टैक्नोलॉजी अचे थी त ख़ासि करे मां त भारत जी ॻाल्हि कया त भारत जी जेकी जनता आहे हुनखे वधीक कर परसेंट में जनता खे ख़बर ई कोन्ह हूंदी आहे की छा वटि भारत नई टैक्नोलॉजी आई आहे या पुराणी टैक्नोलॉजी में छा नओ अपडेट आयो आहे जेकरे अगरि हू जानकारी अभाव में छा थोरे किथे किथे शयुनि पुठिया हठी वेंदा न मतिलब पीछे रहिजी वेंदान अगरि हुननि खे जानकारी कोन्ह हूंदी त त हुन विषयु में अगरि मां मूं खां सलाहु अगरि मां चा त नई नई टैक्नोलॉजी आहे जेका बेसिक बेसिक सन हुन जी क्वारीज आहिनि अगरि पाण हुनजे बारे में आम जनता खे या जेका माण्हू ताईं टैक्नोलॉजी पहुची नथी सघे हुननि सभिनीनि ताईं माण्हुनि ताईं पाण टैक्नोलॉजी जी बेसिक जानकारी पहुचायूं त हू हुन टैक्नोलॉजी खे एक्सेप्ट करिणो आहे की कोन्ह करिणो हुन विषयु में हू सोच सम्झ करे वीचार करे हुनजा प्रॉन्स ऐं कॉन्स हे कढी सघंदी ऐं हुन टैक्नोलॉजी जे बारे में जानकारी अॻियां पास आउट कंदा